اگر یہ موقع مجھے مل گیا نہ تو میں اسے یونہی نہیں جانے دوں گا اس کا پورا فائدہ اٹھاؤں گا میں سب سے پہلے نیپال جاؤں گا کشمیر جاؤں گا نینی تال جاؤں گا نیپال میں نیپال جاؤں گا ہمالیہ جاؤں گا ہمالیہ پہاڑ میرا بچپن سے خواب ہے جب میں چھوٹا تھا تو کلینڈروں میں ہمالیہ پہاڑ کے جھرنے ہمالیہ پہاڑ پہاڑ اس پہ چھپ کے آتا تھا تو بس یوں ہی سوچتا تھا کہ یہاں کب جاؤں گا اور اب بھی میں یہی سوچتا ہوں کہ یہاں جانے کا کب موقع ملے گا کبھی موقع ملا تو میں وہاں ضرور جاؤں گا اور کشمیر وہاں جاؤں گا اس وقت جاؤں گا جب وہاں پہ برف کے گرتے ہیں برف کے جھرنے جب ہوتے ہیں جب برف گرتے ہیں نہ اس وقت جاؤں گا اور نینی تال بھی جاؤں گا نینی تال بھی بہت اچھی جگہ ہے وہاں بھی مطلب اور لوگ جا چکے ہیں جاننے والے وہاں کے بارے میں بتاتے ہیں تو دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ ہم بھی جائیں